अ' दे हेल' मामोन मानि थाखाय होनो हाया अ' हाब आहाबो एसे दखाना एसे माबा नांथारगोैमोन माल सोफिन नांगौमोन आंहा दा उफाय गैयाबाथ' दोनथ' नांसिगोन जाहैबाय होनबा एसे आगोल हाया होफैनो मास मोनसेनि एसे आगोल अ' दे हायोबा एसे बिदिनो होलांबाय हायोबा एसे आंहाबो माल लायफिनबाय थानांगौ नालाय दा माल लायाबाबोथ' आंहा माजों होनो आंबो एसेबां मानि माबा नङा ना जाहाबो बाखि लायो एखमबा आंबो ओमफ्राय एखमबा आंहा बिसिनो नगर होनांगौ जायो बेबायदि हिसाबै आंहाबो दखाना देमेज जानो नागिरो ना दा एसे थाब नाजा होनो औ औ दे औ दे अरजाया आरो माबाफोर नांबावगौबा लांफै हासारफोर बा मुलिफोर नांबावगौबा लांफै

औ औ ए दे जायो लांफै औ ओमफ्राय भिटामिनफोर नांदेरगौबा लांफैबाव भिटामिनफोर होजायो ना माइआव बो औ औ औ

औ दे जायखिया मानि लांफैबानो जायो जेबो नङा बाखि दोनबाबो लांफै हायो औ जोंहाथ' बिदिनो बाखिया थांखायोखा एसे एनैया बेखौथ' आरो जोङो साफ्रामनावबो नगर मोनखा जोबा ओमफ्राय बाखिया फैबाय थाखायोखा औ औ औ औ औ दे होनबालाय दे दोनसै होनबालाय दे